नमस्ते जी हां जी हां जी हां जी हां तुसें केह् साढ़े कोल स्ट्राबैरी बी ऐ चॉकलेट बी ऐ ओह् तुसें केह्ड़ा चाहिदा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां ठीक ऐ तुसेंगी कोई साढ़ी बक्खी दा कंप्लेन निं औन लग्गी ते तुस टेस्ट बी करियै दिक्खी सकदे ओ ठीक ऐ तुसेंगी चाहिदी कदूं ऐ अच्छा अच्छा ठीक ऐ जी कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं ना ना तुस औगे जां तुं'दा हसबैंड औग कोई बी ओह् दिक्खियै पैह्लें ते करी लैएओ जान जां पनछान पैसे देई ओड़ेओ में कैह्लूं बी जांऽ हां हां ठीक ऐ माराज तुसें कोई कंप्लेन निं औन लग्गी साढ़ी बक्खी दा पूरा डेकोरेशन करियै नेईं नेईं हां जी हां जी ठीक ऐ जी अस तुसेंगी पक्का कोई शिकायत निं औन लग्गी साढ़ी बक्खी दा अच्छा अच्छा ठीक ऐ जी ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ जी कल्ल चाहिदा नी तुसें अच्छा ठीक ऐ जी अच्छा ठीक